हेलो जी कहिए क्या बोलल जाइ पुछिए ने फ्रीडम फाइटरके बारेमे या सीनियर सिटिजन ऑफ

जी

हूँ बचैके चाही हूँ जी जी सब जगह धर्मान्तर होइ गेल जी जी हूँ

रङ्ग बसन्तो छै प्रधानमन्त्री बनै राष्ट्रपति राष्ट्रपति सब जी

दिनकर माझीके जे नाम छै ओ बिहार बिहार जी ओ लोक पटने गेलै

जी

जी हूँ

जी